ہمارا گاؤں رامپور اور ہمارے گاؤں کے پردھان حفیظ احمد جو کہ ہمارے یہاں کے مکھیا ہیں ان کا اپنے جنتا کے لیے بہت سلجھے ہوئے ہیں بہت پیار ہے اور جنتا بھی ان سے گاؤں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں انہوں نے ہمارے گاؤں میں بہت سے کام کرائے ہیں جیسے کہ گاؤں میں جگہ جگہ کنواں کنواں کا چوترا بنوانا اور صفائی کا صفائی کے لیے انہوں نے بہت کار کیے جگہ جگہ پہ ڈسٹنگ باکس رکھے ہیں صفائی کے لیے اور لوگوں کی مدد کرنا راشن دلوانا بہت سے کار کیے ہیں اور ایک پردھان کا جو کام ہوتا ہے انہوں نے اپنے ایک وہ کام پورے ایمانداری اور لگن سے اس کام کو کرتے ہیں بہت ہی اچھے اور ایماندار پردھان ہیں اور انہیں کی یہ جو ایمانداری ہے اسی کو لے کے ہمارے گاؤں کے لوگ آج پندرہ سال سے مطلب انہیں کو چنتے چلے آ رہے ہیں وہ لگاتار ہمارے گاؤں کے پردھان بنتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ ان کا وہوہار ان کا کام بہت اچھا ہے ہماری ایریے کی ودھایک رنکی کول ہیں جو کہ ایک مہیلا سسکتی کرن کے کی اداہرن ہیں وہ ہمارے مہیلاؤں کے لیے بہت سے کار کیے ہیں اور انہوں نے اپنے جنتا کے لیے بہت سے کار کیے ہیں وہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی عورت ہیں وہ انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے اپنے ایریے کے لیے بہت سے کار کیے ہیں صاف صفائی کے لیے اور اور عورتوں کو اس فیلڈ میں آگے کرنے کے لیے آتی ہیں ملتی ہیں ان کا ملنسار بہت ملنسار ہیں اور بہت سے کار اچھے اچھے کار کیے ہیں چھیتر میں ہاسپیٹلس اسکولس ودیالے اور بہت سے کار کیے ہیں